मेरा नांऽ इंदु जम्वाल ऐ ते में पिंड बाड़े च रैह्नी आं ते में इक गांऽ रक्खी दी ऐ ते होर उसी गांऽ गी में सबैह्रे फीड दि'न्नी आं फीड थोह्ड़ी गि'ल्ली करनी ऐ गि'ल्ली करियै फिर उसी भोऽ दे बिच मलाइयै ते गांऽ गी दि'न्नी ऐं नाल एह् होंदा ऐ कि गांऽ दी खुराक बी शैल मिलदी ऐ ते दुद्ध बी ओह्दा शैल घना होंदा ऐ फिर ओह्दे बाद च में खेतां च जाइयै में थोह्ड़ा घाऽ बड्ढनी ऐ कट्टनी ऐ घाऽ गी कुतरना घाऽ गी कुतरियै फिर भोऽ दे बिच मिक्स करियै गांऽ गी दि'न्नी ऐं ओह्दे कन्नै गांऽ दा रज्ज बी होई जंदा ते कन्नै गांऽ गी थोह्ड़ी दुद्ध बी शैल दिंदी थोह्ड़ी सेह्त बी ठीक रैंह्दी ऐ होर बज़ारो जाइयै कोई कैल्शियम बी लेइयै दि'न्नी आं कि कैल्शियम बी देआं इसी ओह्दे कन्नै गांऽ दी सेह्त ठीक र'वै सेह्त ठीक र'वै गांऽ दी ते हरा घाऽ बी उसी बड़ा जरूरी ऐ घाऽ खाने नाल बी दुद्ध थोह्ड़ा शैल देआ दी ऐ ते ओह्दे नाल ग्रीन देने कन्नै बी ग्नीन घाऽ खाने कन्नै बी ओह्दी सेह्त थोह्ड़ी ठीक रैंह्दी ऐ ते कुदै ध'म्मन पाने बड्ढियै कुदै लसीनी पानी कुदै बड्ढियै कुदै कुतरेआ घाऽ कुतरियै ओह्दे च पाई ओड़ेआ उसी ते ओह्दे नाल डॉक्टर बगैरा गी बी दस्सने होने कि आं चैकअप गांऽ दा करांदे रौह्ने होने आं कि ठीक र'वै गांऽ दा ही होर बी जो देसी लाज होंदे घरे दे ओह् बी में करनी होनी ऐ ते देसी लाज करने नाल गांऽ दी सेह्त जेह्ड़ी ओह् बी ठीक र'वै जि'यां दाली दे बिच पाइयै थोह्ड़ा ज्वाइन पाई ओड़नी आं केईं बारी बिच अजवाइन बी पाइयै देई ओड़नी आं केईं बारी मेथरे जां थोह्ड़े जेह् मेथरे ते गुड़ जेहा गडकाइयै ओह्दा थोह्ड़ा काह्ड़ा जेहा बनाइयै केईं बारी ओह् बी दि'न्नी आं गांऽ गी एह्दे नाल बी एह्दा पेट ठीक र'वै पाचन शक्ति ठीक र'वै ते भई नमक बगैरा बी दि'न्नी आं ओह्दे नाल बी एह्दी सेह्त थोह्ड़ी सेह्त ठीक रैंह्दी ऐ गांऽ दी ते फीड जेह्ड़ी ओह् सोचनेआं कि शैल कोला शैल बधियै कोला बधियै पाइयै फीड पाने कन्नै कि ओह्दी अच्छी फीड मिलदी र'वै गांऽ गी खराक मिलदी र'वै खराक नाल अच्छी खराक देने नाल ओह्दी सेह्त बी ठीक र'वै गांऽ दी ते सेह्त ठीक रैह्ग ते चलो गांऽ दुद्ध बी शैल देग ते दुद्ध शैल देग ते ओह्दे नाल चलो एह्दी बच्चा बी ओह्दा गांऽ दा दुद्ध शैल पीह्ग बच्चा बी ठीक रैह्ग ते फीड बी कोई अच्छी ते शैल जेही लेआनें होने आं कि कोई उसी दो टैम फीड बी दि'न्ने आं सबैह्रे बी शैल फीड देनी ऐ शामीं बी शैल फीड देनी ऐ दुद्ध दे स्हाब नाल कोई किलो दो किलो सबैह्रे किलो दो किलो फीड शामीं दि'न्नें होने आं ते फीड खाने नाल एह् ऐ कि ओह् दुद्ध दाद्ध ठीक रैंह्दी ऐ गांऽ दी सेह्त बी ठीक ऐ ओह्दे च कोई गांऽ दी कोई कोई बमारी निं ऐ कोई ओह् निं ऐ ठीक ठाक ऐ मेरी गांऽ बिल्कुल तंदरुस्त ऐ ते हरा घाऽ बी ऐल्लै दो टैम बड्ढियै पाने आं उसी सबैह्रे बी पाने आं जन्ने आं घाऽ गी बड्ढना फिर कुतरना फिर भोऽ दे बिच रलाना रलाइयै ते फिर गांऽ गी पाने आं एह्दे नाल गांऽ दी सेह्त ठीक र'वै गांऽ घाऽ घूह् शैल खावै ते ओह्दे कन्नै गोहा बी ठीक करी ऐ ओह् ते जे कोई होऐ उसी कोई परेशानी होऐ कोई गांऽ गी ते ओह् बी दिक्खी लैन्ने आं कि केह् परेशानी आ दी ऐ गांऽ गी ते परेशानी आने दे बाद फिर उसी अहीं ओह् करने आं परेशानी आने दे बाद केह् ना कुछ दिंदे गै रौह्न्ने आं जि'यां कोई ग्लोऽ देई ओड़ी गरमी गूरमी निं अंदर होई गेदी होऐ गांऽ गी ओह् दिंदे रैह्ने आं केईं बारी पेट च कीड़े होई जान ओह्दे बास्तै कीड़े आह्ली टिक्की दि'न्ने आं म्हीने दी इक अद्धे बारी एह्दे नाल दे कीड़े जेह्ड़े न पेट दे ओह् हैन ते गांऽ घाऽ भट्ठा केईं बारी खाना बंद करी जंदी ऐ ते घट्ट खंदी ऐ फिर उसी जाइयै कुछ ग्लोऽ श्लो बी दि'न्ने ऐं ओह् बी ठीक र'वै ते अपने घर दि'यां देसी लाज करने आं फर्क नेई प'वै ते फिर अस डॉक्टर गी फोन करियै सद्दी लैन्ने आं ते जेह्ड़ी दवाई दवूई होंदी ऐ ओह् दि'न्ने आं ते बाकी जादैतर अहीं साढ़ा पिंड बिच घर ऐ ग्रांऽ च घर ऐ ते ओह्दे कन्नै अहीं ओही हरा हरा घाऽ ई दि'न्ने आं एह् थोह्ड़ा भोऽ शोऽ पाई दि'न्ने आं ते स्हेई चीजां दि'न्ने आं ते गांऽ गी गांऽ साढ़ी ठीक र'वै ते बाकी गांऽ ठीक र'वै ते ओह्दा बच्चा बी दुद्ध पींदा ऐ ओह् बी ठीक होग ते चलो दुद्ध ते सानूं बी जरूरत बच्चें आ्तै अहें जरूरत ऐ घर सेआनें ई जरूरत ऐ ते सारें ई जरूरत ऐ गांऽ दे दुद्धे दी ते दुद्ध ठीक ते गांऽ बी ठीक होग ते बाकी बी सारे दुद्ध पियै ठीक ठाक गै रैह्न ते बैसे इ'न्ना ई बोलना चाह्न्नीं आं कि अगर जे गांऽ रक्खनी ऐ घरै दे बिच तां उसी शैल करियै ओह्दी सेवा करो उसी दो तिन्न टैम घाऽ भट्ठा पाओ शैल पानी पलैओ ते जे बमार शमार ऐ ते आपें लाज करो देसी जे नेईं देसी होंदा ते फिर डॉक्टरी लाज कर लो ते डॉक्टर दे बाद च डॉक्टरी लाज करने दे फिर अस सोचनें आं कि चलो अपना ई जि'न्ना होई जाये डॉक्टरें दि'यां बी दवाइयां बी केईं बारी खराब लगदियां न ते ओह् केईं बारी डंगर होर जादा बमार होई जंदा ऐ ते जे अस अपना देसी लाज करने आं ते ओह्दे कन्नै कि कोई चीज खराब ते नेईं ना लगदी अगर डंगर ठीक नेईं होऐ ते डंगर गी जादा खराब बी ते नेईं ना होंदी कोई शरीर दे बिच ओह् ठीक ठाक ई रैहंदा ऐ डंगर ते इस कारण थोह्ड़ा डॉक्टरें कोल घट्ट ई जन्ने आं ते आपें ई डंगरें दा लाज जेह्ड़ा ओह् घर बिच ई करी लैन्नी होनी आं घर बिच रैहंदे चलो डंगर ठीक ठाक रैह्न ते साढ़ी बी चलो सानूं बी थोह्ड़ा सेवा करने दा मौका मिली जंदा कि गौऽ माता दी थोह्ड़ी सेवा सूवा होई जंदी ऐ फुलका फलका देई ओड़ने आं सबैह्रे सबैह्रे कोई घाऽ भट्ठा पाई ओड़ने आं ते कोई कम्म पानी शानी पलैई ओड़ने आं होर केह् ऐ एह्दे बास्तै इ'न्ना ई में बोलनी आं थैंक यू